आं आजिलो हॉस्पिटल हय म्हाका सांगात तुमच्या थंय फुल बॉडी चॅक अप बिन जातात फु फु हेलो आं फल फुल बॉडि चेक अप जाता न्ही हय फुल

हा म्हणजे आयज केले जाल्यार एक दोन दिसांनी मागीर रिपोर्ट दितले तुमी

अच्छा अच्छा ओके आनी सिटी स्केन बिन तशें फेसिलीटीज आसा ओके आनी आय सि यू अच्छा आयसियूची गरज आसा जाल्यार तुमी डायरेक्ट जी एम सी रिफर करता ओके मागीर नॉमर्ल तुमचे थंय ब्लड चेक अप जाता म्हणटा तुमी सि टी स्केन जाता हय आनी डायलेसिस करता ते आसा तुमच्या कडेन तुमी करतात काय तेय तुमी डायरेक्ट जीएमसीत रिफर करता अच्छा ओके आनी कितें आसा थंय फेसिलीटिज ना नॉमर्ल आसा ते जालेत न्ही बल्ड तुमी करता न्हय पेथोलॉजी डिर्पाटमेंट तुमचे आसात म्हणजे आनीक तुमी किद्याक बेस्ट बांबोळे रिफर्र करी नासतना हांगासरूच बाबा पेशटांचे ट्रीटमेंट जाता अशें किदे

बरे बरे ओके बरे थॅक्यू म्हायती दिलां बद्दल